مجھے لگتا ہے كہ ادويات بہت ہى سستى ہوتى ہے اور بہت ہى مٹى كے داموں ميں ادويات مل جاتى ہے جو اور ميں اگر آپ كو بتاؤں كہ ميں اپنی آمدنى كا دس پرسنٹ ہى صرف اور صرف دس پرسنٹ ہى حصہ ادويات پر خرچ كرتى ہوں تو آپ كو بالكل بھى يقين نہيں آئے گا اور آپ حيران ہو جائيں گے كيا صرف اور آپ كہيں گے كہ آپ صرف دس پرسنٹ ہى ادويات پر اپنى آمدنى خرچا كرتے ہيں تو پھر كيا آپ مہينہ بھر بيمار رہتے ہيں تو ايسا بالكل نہيں ہوتا اور ميں آپ كو بتاتے چلوں كہ ميرے علاقے ميں اور ميرے محلے كے سركارى مراكز سے صحت صحت سے كوئى بھى مفت ادويات مل ہى جاتى ہيں جيسے بخار كى دوا يا ٹيكہ لگوانے پر دوا يا كسى اور طريقے سے اگر وٹامنس كى كمى ہو آئرن كى كمى ہو تو اس كے ٹيبليٹ اور ٹانک بھى ملتى ہے جس كى وجہ سے ہم اپنے جسم ميں بہت ہى وٹامنس اور آئرن كى مدافعت مدافعتى قوت كو بڑھا سكتے ہيں اور ايک دم فٹ رہ سكتے ہيں اس ليے ميرا كہنا ہےكہ ادويات بہت ہى سستى ہوتى ہيں اور جيسے لگتا ہے كہ بالكل مفت ہى مل جاتى ہے